जोंनि ओनसोलाव दङ साहा बागान दङ बिफां लाइफां दङ साहा बागानजों जोङो सापाटि बानायनो हायो बेखिनियानो ओमफ्राय जों बिफां लाइफांजों जोङो माबा बन जानो हायो एबा जोङो बिफांजों जोङो पालें सालें माबा हाबि जाबि माबा बुस्थु बानायनो हायो बिबार बागान दङ बिबार बागानजों समायना रमायना खालामनो हायो ओमफ्राय ओमफ्राय बिबार मामोनलाय बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो न'बो बानायनो हायो एबा बहुथ खामानियाव जोङो माने जोङो माबा खालामनो हायो ओमफ्राय साहा बागानजों जोङो सापाटि बानायनो हायो प्लास ओमफ्राय जोङो साहा बागानजों जों समायनाबो समायनाबो देखायनो हायो समायनाबो बानायनो हायो जों बिफां लाइफांजोंबो जों समायना नुनो हायो बेनोसै